جی ہاں میں اسکول کے وقت سے ہی مارشل آرٹ میں الگ الگ جگہوں پر جا کر اور استاد کے ذریعے دوسروں کو سکھاتی تھی اور اس میں سیلف ڈیفینس سبھی عمر کے لوگوں کو سب سے پہلے سیکھنا سکھانا چاہوں گی خاص کر عورتوں اور بچوں کو روزمرہ کی زندگی میں حفاظت کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے